हैलो एह् तुस में साढ़े घर जागतै दा ब्याह् में सारा कम्म सौंपना तुसेंई त्रीह् तरीक ऐ ते सारा कम्म सौंपना तुसेंई ते रुट्टी छुट्टी बी तुसें बनानी में नच्चने आह्ले बी सद्दने जगराते आह्ले बी ते सारा किश बी ओह् दस्सना ओह्दा किन्ने पैसे होई जाङन अस बोला ने आं सूला ब्याह् त्रीह् तरीक ऐ डोगरी सिंगर बिल्लो बिल्लो आखदे न थाती हां उसी सद्धना असें हां पैसे पूसे तुसें गै करने तुसें गै डी जे डूजे सारा किश थुआढ़ा गै होना ऐ तुसें गै सारा इंतजाम तुसें ई करना ई ते असेंगी सनाई ओड़ेओ स्हाब कताब जो होग ते हां अच्छा एह्दे कोला घट्ट निं होङन अच्छा हां टोटल थुआढ़ा गै होना सोची लैओ टोटल थुआढ़ा गै होना सारा किश अच्छा हां सूल सूल हां सिंगर सि सबेल्ला पुज्जी जाना चाहिदा बारां बजे पुज्जी जाना चाहिदा साढ़ै घर बड़ी त्यारी होंदी ऐ हां ओह् न खरा ठीक